हैलो अज्ज अ'ऊं तुसें पूरे वर्ल्ड चा पंज कंट्री दे नाम सनाना चाह्नी आं जेह्दे च साह्ड़ी पैह्ली कंट्री आई उठी इंडिया ते दुई साह्ड़ी आई उठी यूरोप त्री साह्ड़ी आई उठी आस्ट्रेलिया ते चौथी साढ़ी आई उठी नार्थ अमरीका ते पंजमी साढ़ी आई उठी अफ्रीका